हमारे क्षेत्र में जो है पूरे बर्ष भर में काफ़ी विभिन्न तरह की फसल उगाई जाती है वो भी अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाई जाती है जैसे बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा बाजरा और तिल की फसल हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है और गुआर भी की जाती है और जो है सर्दियों में गेहूं सरसों चना की फसल की जाती है जो कि उसी मौसम के हिसाब से रहती है हमारे यहाँ पे सर्दियों मे बिलकुल सर्दी अच्छी सर्दी होती है तभी हमारी जो फसल है अच्छी अच्छी मिल पाती है अच्छी पक पाती है इसलिए जो है मौसम के हिसाब से ही हमारी फसल है वो पक पाती है इसलिए हमारे यहाँ पे ठंडी जलवायु वाले जो फसलें हैं वो की जाती है इसलिए हमारे यहाँ पे मौसम है वो सबसे अधिक मौसम जो है अच्छा यही रहता है सर्दियों में सबसे ज़्यादा सर्दी लगे सर्दी पड़े और बारिश के मौसम में अच्छे से बारिश हो